ہمارے یہاں علی گڑھ میں کچھ پکوان ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں جیسے بریانی ہو گئے تو اور اِسی طریقے سے کچوڑی ہو گئی چائے ہو گئی اور حلیم بریانی ہو گئی مطلب طرح طرح کے بریانیاں بریانیاں جو ہیں وہ ہمارے یہاں مشہور ہیں تو بریانی کے لیے جو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں علی گڑھ میں شیرے پنجاب کی بریانی بہت زیادہ مشہور ہے اور جو کہ جمال پور میں بھی ہے اور اُس کی ایک برانچ ہے شمشاد میں بھی ہے اور اِسی طریقے سے چائے بھی بہت زیادہ مشہور ہے تو چائے کے لیے بھی بہت ساری دُکانیں ہیں چُنگی پہ ہے اور اِسی طریقے سے یہاں شمشاد میں ہمارے جیتو بھائی جو ہیں اُن کی بھی چائے بہت زیادہ مشہور ہے اور اُنہی کے سامنے اختر ٹی اسٹال کر کے ہیں اُن کی بھی چائے بہت زیادہ مشہور ہے اور کافی اچھی چائے بناتے ہیں وہ بھی اور اِسی طریقے سے کچوڑی ہے جو تو کچوڑی بھی بہت زیادہ مشہور ہے پکوان میں یہاں کے کیوں کہ کچوڑی بھی لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں یہاں کے لوگ اور کچوڑی چُنگی پہ بھی اُس کی دُکان ہے جو سلمان کے نام سے ہے وہ بھی کافی اچھی کچوڑی پیش کرتے ہیں لوگوں کو اور اِسی طریقے سے شمشاد میں بھی ہے بہت ساری دُکانیں جو کچوڑی کے لیے مانی جانی جاتی ہیں اور بہت زیادہ فیمس ہوتی ہیں تو اِس طرح بہت ساری پکوان ہیں اور حلیم بریانی شمشاد میں جو ہے دانش بھائی وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے